जॾहिं बॉम्बे पूणे या परियां खां माण्हू असांजे गुजरात में अचनि था त उन्हनि खे पहिरों त टिकेटुनि जी तकलीफ़ थींदी आहे कि टिकेटुनि जी बुकिंग जॾहिं ट्रेनुनि जी ट्रेन जी टिकेट बराबरि मिली वञे वरी ॿ टे महीना अॻु जॾहिं उहा ट्रेन जी टिकेट कढाए रखनि ऐं हुन खां पोइ सीट बराबरि मिले साफ़ु सुथिरी ट्रेन हुजे उहा ई वॾी ॻाल्हि थींदी आहे कि जॾहिं असांखे सुठी ट्रेन जी टिकेट मिली वञे हुन खां पोइ हिते अचण खां पोइ भाषा जी तकलीफ़ थींदी कहिड़े कहिड़े शहरनि में गुजरात में अञा ताईं उबेर ओला अहिड़ी कोई बि एप काने जिता टैक्सी या कैब बुक करे सघिजे त पोइ जेको रिक्शा वारो या टैक्सी वारो हुननि खे चवे थो ओतिरो उन्हनि खे भाड़ो ॾियणो पवंदो आहे इहो बि ॾाढी तकलीफ़ उन्हनि खे थींदी आहे प्लस रोटीअ जी कीअं हिते घणेई शयुनि में टेस्ट ॿिए राज्य जा माण्हू अचनि था जेके उन्हनि जी टेस्ट अलॻि आहे खाइण जी शयुनि जी ऐंं हितां जी टेस्ट अलॻि आहे पोइ कहिड़े शयूं उन्हनि खे घणी सुठियूं लॻंदियूं आहिनि कंहिं कंहिं शइ उहा चवंदा आहिनि कि अड़े इहो मीठो कीअं आहे कहिड़ी शइ में बि मिठासि हूंदी आहे गुजरातियुनि जा खाधो ई जीअं मीठो हूंदो आहे त ॿियनि राज्यनि जे माण्हुनि खे उहा ॻाल्हि कॾहिं वणंदी आहे कॾहिं न बि वणंदी आहे भाषा मां चवंदमि भोॼन ऐं ॿियों जेका हेॾांहुं खां होॾांहुं हिकु जॻह खां ॿीं जॻह ते वञिणो हुजे त कैब या बस इअं तकलीफ़ जेके माण्हू अचनि था घुमण उन्हनि खे बसि इअं तकलीफ़ थींदी आहे बाक़ी त सभु सुठो ई आहे रोड वोड बि सुठा ठही विया आहिनि बाक़ी इहो जेका हिनजी टैक्सी जी ऐं बस जी सुविधाऊं वधंदियूं त हिते वधीक टूरिज्म असांजे गुजरात में बि थी सघंदो